जीअं त मां चई ताईं घर मां फ्री थी वेंदी आहियां पोइ तंहिं खां पोइ मां वरी सत्संग ते वेंदी आहियां सत्संग जो टाइम पंजे बजे खां साढे सते ताईं आहे पासे मां बि हिकिड़ी माई बिल्डिंग जो ॿ माइयूं गॾिजी असां चारई सत्संग ते वेंदा आहियूं सत्संग ते असांखे उहो दादा लक्ष्मीअ जो सत्संग हूंदो आहे उते असांखे सुठो ज्ञान ॿुधाईंदियूं आहिनि ऐं सुठियूं सुठियूं पॉइंट्स ॿुधाईंदियूं आहिनि ऐं असांखे भॻवान यादि कराईंदियूं आहिनि भई असांखे चवंदियूं आहिनि त भॻवान हमेशह आहे भॻवान हमेशह आहे इहो असांखे पको कराईंदियूं आहिनि असां सत्संग ते वेई सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं समुझंदा आहियूं ऐं असांखे हुन मां ज्ञान मिलंदो आहे जीअं त कृष्न चवंदो आहे त भई दुखु आहे त सुखु बि आहे अमीर आहे त ग़रीबु बि आहे हानी आहे त लाभ बि आहे सभु असांखे सुठे नमूने कृष्ण समुझाईंदो आहे असांजे सत्संग में बि अहिड़ियूं सुठियूं सुठियूं पॉइंट्स ॿुधाईंदा आहिनि कहाणियूं ॿुधाईंदा आहिनि जीअं त असांखे स्टोरी ॿुधाईंदा आहिनि भई कंहिं माण्हूअ खे विश्वास न हुओ त भॻवानु आहे उहो वण ते वञी वेई रहियो हुओ त हुन ते बनीअ में ॿ ॼणा कमु करणु आहियां ऐं पंहिंजो टिफ़िन पाण सां खणी आया हुआ हुते उन्हनि पंहिंजो टिफ़िन रखी करे उहो पंहिंजे कमु करणु हली विया मोट ई आहियां ॾिठऊं त बुखु लॻी आहे मथे माण्हू वेठो आहे हुनखे भॻवान में विश्वास हुओ ई न त हुनखे सॾु कयूं त हेठि अचु त असां साखी रोटी खां हुन चोरु समुझयई त भई मूंखे हे जहरु विझी आहियां हूंदा तॾहिं त खाराइनि उहो हेठि अचे ई न पियो तॾहिं उन्हनि माण्हुनि चइसि त असां तोखे रोटी खाराईंदासीं त उहो हेठि लई आहियो त उन्हनि खे हुन चोरु चयई त पहिरीं तव्हां खाओ पोइ मां खाईंदुसि त उन्हनि चइसि ठीकु आहे असां हिन में कुझु बि न विधो आहे पहिरीं असां खाऊं त पोइ तूं खा पोइ हुन हारिनि पहिरीं पाणि रोटी खाधी पोइ हिन चोरु खाधई त चोर खे एतिरो विश्वास अची वियो त बराबरि भॻवानु आहे मां भॻवान खे आजमाया पियो त भॻवानु काने पर भॻवानु जिते किथे आहे भॻवानु हिते बि आहे हुते बि आहे जे कहिड़े बि नमूने उहो असांखे खाराईंदो ऐं असांजी सार संभालु पक ई पक लहंदो ऐं असां इहो पको विश्वास रखूं त भॻवानु हमेशह आहे ऐं असां सां हमेशह गॾु आहे हिते बि आहे हुते बि आहे असां त समुझऊं त भॻवानु काने छो त भॻवान जी महिमा ई एॾी वॾी आहे जो असां चई नथा सघूं ऐं भॻवानु असांखे पक कराए रहियो आहे त मां तव्हां सां हमेशह गॾु आहियां गॾु रहंदमि गॾु हलंदसि गॾु हूंदसि हमेशह इहो असांखे पको विश्वास कराए रहंदो आहे त भॻवान आहियां आहियां आहियां